बिहार कोकिलाके नामसे मशहूर शारदा सिन्हा बिहारके एक प्रसिद्ध लोकगायिका हैं अखन संगीतके प्रोफेसर शारदा सिन्हाके लोक संगीतमे हुनकर योगदानमे एक पद्मश्री आओर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारसे सम्मानित कयल गेल हय बिहारके बिहारके सभसे लोकप्रिय लोकनृत्य जाट जटिन जो उत्तर बिहारमे लोकनृत्य हय खासकर मिथिला आओर कोशी क्षेत्रमे इ बहुत प्रसिद्ध हय बिहारके शास्त्रीय झूमर बिहारके पारम्परिक लोकनृत्य हय जो जो ग्रामीण महिला द्वारा कयल जाय हय एकर खूबसूरत नृत्य शैलीके कोइ निश्चित मौसम ना हय ई एक एसन नृत्य हय जो हर समय कयल जाय हय वसंत अपन सुन्दरताके साथ पृथ्वी पर उतरय हय आओर चारू ओर खुशी आओर खुशी फैलय हय